ड्रॉइंग सीखैके लिये हम बहुत उत्तेजित छेलै छेलै पहिलेसँ हमर बहुत प्रयास छेलै कि हम ड्रॉइंग सीखूपर हमरा ने ड्रॉइंग नहि आबै छलै तऽ ओकरा लिये हम मालूम करलहुँ कि ड्रॉइंगके क्लास कहाँ अच्छा छै पकड़लहुँ फिर क्लासके हम करलहुँ सीखलहुँ हँ ड्रॉइंगके लिये बहुत हमरा शौक यए कि हमर ड्रॉइंग होना चाहिये अच्छा होना चाहिये ओकरा लिये हम क्लास पकड़लहुँ वहाँपर अच्छा तरहसँ सिखेलक ड्रॉइंग आब अनेक प्रकारके हम ड्रॉइंग बना सकै छी ड्रॉइंग जे छै ओ एक की होइ छै जे छै हम ड्रॉइंग क्लासमे जे छै हमरा अनेक प्रकारके ड्रॉइंग सिखैल गेलै हँ ड्रॉइंग जे छै बहुत प्रकारके होइ छै ड्रॉइंग जे चित्र बना सकै छी अहाँ बुढ़िआके या पौधाके या फूल हो या पौधा हो अनेक प्रकारके ड्रॉइंग होइ छै जे हम बना सकै छी ड्रॉइंगके लिये हम बहुत कोशिश करलहुँ सिखियोके प्रयास करलहुँ बहुत हमरा प्रेरित करला वहाँ बहुत सिखेलक बहुत सिखेलक हमहुँ सीखैके कोशिश करलहुँ इसमे जे छै बहुत दिमाग लगाय पड़ै छै दिमाग लगाय पड़ै छै दिमाग लगाके हम बहुत सिखलहुँ सिखैके बहुत प्रयास करलहुँ शुरू शुरूमे नहि आबै छलै ओकरा लिये हमरा बहुत पश्चाताप होइ छलै कि हमरा नहि आबैये ओकरा लिये हम क्लास पकड़लहुँ सिखलहुँ आब कोइ भी चित्रसे हम आसानीसँ बना सकै छी ड्रॉइंग बना सकै छी बहुत अच्छा हम ड्रॉइंग कला देखा सकै छी चित्र बना सकै छी ओकरा लिये जे छै हम बहुतके सिखेलहुँ अपना हाथसँ पकड़ाके सिखेबो करलहुँ ड्रॉइंग बनाके हम ई होइ छै कि ड्रॉइंग सिखलासँ बहुत अनुभव भी होइ छै कि कहाँ भी गेलहुँ कम्पीटिशन हो या इसकुल हो वहाँपर हम बनायके देखेलहुँ ड्रॉइंग तऽ बहुत वहाँपर बड़ा